हँ की कहू हँ कहियासँ अच्छा की होइए केना बस पयरे हाथ टा दर्द करइये एँ आओर कहियौ आओर कुछो तकलीफ अच्छा अच्छा अइसँ पहिने कतहु देखेने छलियै हमरा लग अबयसँ पहिले कोनो दोसर डाक्टरसँ अच्छा अच्छा ठीक छै सएह मतलब कनकनि यऽ ठेहुनमे कि कतहु अच्छा तऽ ठीक छै तऽ आउ अहाँ कहिया अबय छी हम अपन द देख लेब तकरबाद दबाइ तबाइ केना की हेतय दऽ देब ओऽ

एँ हँ भऽ जाइ छै कनि मनि मौसमके बदलाव काम काजसँ कनि ठेहुन तेहुन कनि आब भेलियै अहुँ कऽ आओर जँ जँ अवस्था कनि घटय छै ने तऽ ईसब कनि उ दुःख कनि कनि कनि उपटि जाइ छै ओऽ तै दुआरे आउ फेर हमर दबाइखाना दबाइ तबाइ लिखके दै छी जे जेना जे कहब अपन लेत रहब दबाइ गोटी तोटी लिख लाखि कऽ दऽ देब हँअऽ हँ तऽ कहु बस आओर किछो नहि ने आओर तऽ नहि किछु होइए ने अच्छा ठीक छै तऽ हम देखय छी केना की कोन दबाइ सूट करइए दबाइ तबाइ सूट नहि करइए की जे दइए से डॉक्टर सब हँ तऽ बिना देखेने दबाइ खेबय तऽ की ओ तऽ अपन दऽ दै छथिन बिना देखेने दुःख कहि दियौ कोनो एगो दबाइ तबाइ भेल तकर गोटी तोटी दऽ दै छै आओर ठीक भेल तइयो नहि ठीक भेल तैइयो एतऽ आउ हमर अच्छा ठीक छै एकबेर हमरो लग आबिके देखियो हम दै छी दबाइ तबाइ सब केना की ठीक भऽ जाइत तऽ ठीके छै आउ आउ हमर हॉस्पिटलपर कहिया अबय छी हुँ अच्छा ठीक छै आओर सब अहीँ टा बीमार छी आओर घरोपर कोइ कोइ बीमार रहइए तिनको सबके लअके आबि जाउ हमर हॉस्पिटल सब ठीक छी बड़ नीक छै अच्छा बुढ़बोके तकलीफ अहीँ सिना अछि सेम

अच्छा ठीक छै तऽ आउ दुनू गोटे एकबेर देखा लियऽ दबाइ तबाइ दऽ देब ठीक छै आउ तऽ हमर हॉस्पिटल पर एक दिन दुनू गोटा